एँ यौ हमरा कहुँ जाइके रहै अहाँके गाड़ी खराब भऽ गेल हमर दोस जरे हम केना जेबै पञ्चर भऽ गेल हइ